हून अ'ऊं तुसें आखना चाहनी असें बड़े कल्चर दी गल्ल कीती हून अऊं अपने घरै दी गल्ल करनी आं केह्ड़ा ऐसा तेहार ऐ मेरे घर मनाया जंदा बड़े जोर तोर कन्नै ते जेह्ड़ी हिस्ट्री होवै ते एह्दा एह् ऐ कि मेरे घर च कोई बी तेहार होने शा पैह्ले होली होवै दिवाली होवै कोई कुसै दा जन्मदिन होवै ते पैह्लें केह् करदे दिन सवेरै सवेरै हवन करदे हवन करदे कोई बी तेहार होने शा पैह्ले हवन जरूर करदे बड़े साह्ड़े पूर्वज करदे आए दादा दादी उं'दे दादा दादी एह् बड़े हिस्ट्री कन्नै मनाया जंदा जेह्ड़ा अज्ज बी साह्ड़े घर होंदा कोई बी तेहार होने शा पैह्ले हवन जरूर करदे